समुद्र में मछली पकड़ने वाली एक बड़ी नाव से लगभग पचास साठ परिवारों के सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार मिलता रहा है

जिसका असर उन परंपरागत मछुआरों पर पड़ रहा है जो परंपरागत तरीकों के मछलियों पकड़ते रहे हैं इनके लिए परंपरागत तरीके से मछलियां पकड़ने के अवसर कम होते जा रहे हैं और जल प्रदूषित तो बिल्कुल नहीं बदला है जल आज भी उतना ही प्रदूषित हो रहा है जल कई ज्यादा प्रदूषित हो रहा है बिल्कुल भी कम नहीं हुआ जबकि बढ़ा है खाली यह